साफ्रोमबो सुबुङा दानि जुगाव नैबे दानि मुगायाव गावबा गावनि जाथि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगा होनो थाखाय बयबो सानो आरो दोनैनि मुगायाव गावनि राव थुनलाइखौ जुदि जौगाहोनो हायाब्ला जोंनि बुहुमाव सिनायथि होनो हायाब्ला मोनसे समाव गोमलांगोन बायदि बायदि मोनो दा बर' रावखौ जोङो बुहुमाव जौगा होनोब्ला जोङो बिनि रावखौ जों मोजाङै सोलोंना लानांगोन बर' रावखौ जों बयबो सुबुङानो बर' बिजोङाव फरायनांगोन लोगोसे बर' बिजोङाव फरायनानै बर' रावनि थुनलाइ सोरजिनायाव जोङो थुनलाइ सोरजिनायाव जों गोसो होनांगोन गावनि राव थुनलाइ बेखौ जोङो जौगा होनो थाखाय साफ्रोमबो सुबुङा नाजानाया गोनां बेजों लोगोसे बर' रावखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि होनोब्ला जोङो बर' रावखौ जोंनि नैबे गासैबो हांखो एल्फाबेटसफोरखौ जोङो ओह इन्टारनेटआव सोनो हानांगोन दा बेनि गेजेरजों नागिरबानो जोङो जाहाथे मोन्नो हायो लोगोसे दोनैनि मुगायाव बर' रावा एसे जौगा होन्नानै आं सानो मानोना बुहुमनि बा बुहुमनि राव लोगोसे गुबुन गुबुन रावफ्राव जोंनि बर'फोरनि बर'नि हारि राव थुनलाइ धोरोम बेफोरखौ गुबुन रावाव एबा गुबुन जातिनि रावाव जोङो बेफोरखौ राव दानस्लायनाय नुदों जे गुबुन रावावबो जोङो लेरनाय नुदों दा बेखायनो जोङो सिनायथि होनांगोन बुहुमाव दे जोंनि बर राव थुनलाइया मा बायदि आरो बर'फ्रा मा दोरोमखौ सिबियो मा जायो बेसोरनि गान्नाय ड्रेस गान्नायनि खसाबफ्रा मा बेफोरखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि होनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' रावा नैबे बुहुमाव जौगागोन